میرے خیال میں سب سے بڑا ریکارڈ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور کبھی ہار نہیں مانتے جیسے اولمپک میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس میں روزانہ تقریباً تین سے پانچ کلو میٹر دوڑنے کی کوشش کرتی ہوں تا کہ خود کو فٹ رکھ سکوں میرا مقصد یہ ہے کہ میں صحت مند رہوں اپنی طاقت اور برداشت کو بڑھا سکوں بڑھا سکوں اور کسی دن کسی میراتھون یا بڑی دوڑ میں حصہ لے سکوں یہ میرے لیے ایک ذاتی کامیابی ہوگی